گلے کی خراش کا علاج اس کے بارے میں ہمارے گاؤں میں طرح طرح کے مقبول علاج ہیں جس کو یہاں کے لوگ اپناتے ہیں خاص طور پر جب کسی کے ساتھ گلے کی خراش کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ گرم پانی کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کو دن بھر میں چار یا پانچ مرتبہ گرم پانی سے غرارہ کرنا ہوتا ہے اسی طرح کچھ لوگ لونگ لونگ اور الائچی کا بھی استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس انسان کے گلے پر چونا اور ہلدی کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کے گلے کی خراش دور ہو جائے یہ سب ہمارے گاؤں کے گھریلو علاج ہیں جو کہ پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں اور بھی بہت ساری علاج موجود ہیں لیکن آج کے وقت میں بہت سارے لوگ ڈاکٹر کے پاس ہی چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے دوائی لے آتے ہیں اور گھریلو اور پرانے علاج تو اب بالکل ختم ہی ہو جا رہے ہیں